مجھے میں نے تحفے کے طور پر اپنی سہیلی کو اُس کے اُوپر ایک شاعری لِکھ کے دی تھی جو اُسے بہت زیادہ پسند آئی تھی میں نے اُس کی جو چہرے کے جو فیچرس ہوتے ہیں اُس کے بارے میں شاعری لِکھی تھی اُس کی آنکھوں کی اُس کی اُس شاعری میں میں نے اُس کی آنکھوں کا ناک کا ہونٹوں کا اِن سب چیزوں کا ذکر کیا تھا